हा असां घर खे सही ऐं सुठे नमूने हलाइण लाइ होम ऑटोमेशन सिस्टम जो इस्तेमालु कंदा आहियूं घर में लाइट जी ज़रूरत घणे नमूने थींदी आहे लाइट घर जे हर हिकु कुंड में हर हंधि पवंदी आहे साफु ताजी ऐं सुठी हवा ऐं सोझिरे लाइ घर में धरियूं ऐं दरवाजा लॻाईंदा लॻाइणा पवंदा आहिनि ख़ाली वक़्त में असां टीवी कंप्यूटर या मोबाइल बि हलाईंदा आहियूं इहे सभु बि रिमोट सां जुड़ियल आहिनि अॼ जे अॼ जे वातावरण अॼ जो वातावरण ॾाढो गर्म आहे इन करे घरनि में ऑफीसुनि में बैंकुनि में हर हंधि ऐयर कंडीशनर लॻलु आहिनि इहे सभु बि रिमोट सां ई जुड़ियल आहिनि कुटुंब जे भातियुनि खे घुमण फिरण जो बि शौक़ु हूंदो आहे उन खे उन जे लाइ हू कार या कार या स्कूटी जो इस्तेमालु कनि था इहे सभु शयूं बि अॾुकल्ह रिमोट सां जुड़ियल आहिनि हा असां लाइ इहे सभु शयूं कमु वारियूं थींदियूं आहिनि